अरदासमल हॉटल हां साईं मां अॻे भेरे तव्हां खे मुंहिंजे घर में जेको बेबूअ जो जनमु ॾींहुं हो हुन में तव्हां खे ऑडरु ॾिनोसीं तव्हां ऑडरु टाइम ते बि मोकिलियो सभु ऑडरु बि सही आयो पर जंहिं महल असां खाधो खाइण शुरु कयोसीं त ॾिठोसीं त उहो थदो थियो पियो हुयो थदे थियण जे करे मानीअ मां मज़ो निकिरी वियो हुओ हिन करे मां तव्हां खे हिक दरख़्वास्त थो कयां त ॿिए दफ़े जंहिं महिल बि मां या तव्हांजो कोइ बि कस्टमर तव्हां खे जंहिं महिल बि ऑडरु ॾिए त तव्हां हिन ते ध्यान ॾिजो ऐं हिक दरख़्वास्त अथव त तव्हां उहो सुठे नमूने कंटेनरनि में मोकलिजो जीअं खाधो गरमु रहे थोरो वधीक वक़्तु हले ऐं जेके बि इहे खाइनि त तव्हां जी साराह कनि इहो ज़रूरु ध्यान ते रखजो तव्हां